जेह्ड़ा मेरा दूआ जेह्ड़ा प्रोडक्ट ऐ ओह्दे च अपना थोह्ड़ा नेगैटिव एक्सपीरियंस थोह्ड़ा सनांऽ कि एह् की मेरा फ्लिपकार्ट उप्पर ओह् कीता हा ऑर्डर कीता हा ईयरबर्डस ते जेल्लै उनें पैह्लें एह् ऐ कि टाईम बड़ा लाया डिलीवर करने गी उंदी जेह्ड़ी डिलवरी ही ओह्बी जेह्ड़ी ओह् शैल हैनी ही जेल्लै ओह् डिलीवर करन आए में उनेंगी कॉल कीता उनें मिगी कॉल कीता कि भैया थुआढ़ा पॉर्सल आई गेदा ऐ ते तुस लेई जाओ में लैने गी गेआ ओह् की बदतमीजी कन्नै बात करा दा हा जेह्ड़ा पॉर्सल देन आए दा हा ते उन्ने आक्खेआ इन्ना जादा जेह्ड़ा टाईम तुसें कैह्दे लेई लाया तुस इत्थै टाईम दे सिवा इक्क दिन बिच होई जानी डिलीवर तुसें तिन चार दिन होइये अज्ज ओह् आक्खन लग्गे नेईं भैया पिच्छें दा माल निं आए दा बजह ऐ कि जेह्ड़ा थुआढ़ा नेईं आए दा ऐ ते बदतमीजी कन्नै बात कराऽ दा हा फिर महां चलो ठीक ऐ फिर में लैता जेल्लै घर आह्नियै खोह्ल्लेआ अग्गें ओह् जेह्ड़ा प्रोडक्ट ओह् कुसै नै यूज़ कीते दा हा बिल्कुल इक्कदम घटिया प्रोडक्ट हा इन्ना बेकार एक्सपीरियंस हा मेरा मेरा ते खास हा हा कि में इक ईयरबर्डस लै दा हा सुनने ताहीं मिगी जरूरत बी ऐही उंदी पर जेह्ड़ा ओह् ऐ की मेरे डिलीवर कीता मिगी जेह्ड़ा प्रोडक्ट ओह् शैल हैनी हा इक्क साईड चलै ईयरबर्डस इक्क साईड नेईं चलै केईं बारी दौनों चलन केईं बारी इक्क चलै नेईं चलै फिर ओह्दे बाद जेह्ड़ी बैटरी शो करदा ते ओह्बी निं करा दा हा बिल्कुल बी केईं बारी दस्से सौ परसेंट ऐ दौ मिन्ट बाद पंजाह पर आई जा सट्ठ पर आई जा एह् की बिल्कुल खराब प्रोडक्ट हा ओह् फिर ओह्दे बाद में केह् कीता की उनेंगी बापस प्रोडक्ट ओह् पाई ओड़ेआ कि तुस ओह् प्रोडक्ट जेह्ड़ा कैंसिल कीता ओह् प्रोडक्ट कि तुस लैन आओ ते फिर ओह् लैन आए ते फिर में उनेंगी सनाया ते ओह् मन्ने निं कि भैया नेईं एह् तुसें खराब कीता ते फिर एह् जेह्ड़ा की उनें बापस करी ओड़ेआ ओह् प्रोडक्ट कि एह् मेरा जेह्ड़ा बड़ा खराब एक्सपीरियंस हा अपना दूऐ प्रोडक्ट दे लेई